میں گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنی سفر اپنی نانی کے یہاں کرتا تھا وہ سفر مجھے بہت اچھا لگتا تھا وہاں جا کر میں دو مہینے کہاں بیت جاتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا میں اپنے وہاں دوستوں کے ساتھ گھومتا تھا خوب گھومتا تھا پورے پورے دن ہم باہر رہتے تھے کھاتے تھے باہر پھر شام کو آتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سفر کہاں بیت گیا پھر اپنے نانا سے پیسے لیتے تھے ان سے پیسے جو لے لے کر ہم جوڑتے تھے اور ان سے ہم چیزیں کھاتے تھے اور اسکول کا جو کام ملتا تھا ہم وہ بھی نانی کے یہاں ہی دو مہینے میں پورا کرتے تھے اسے پورا کرنے میں سب اس کے ساتھ مل کے کرتے تھے مامی بھی ہمارا وہاں پہ ساتھ دیتی تھی کہ ہم کرا دیں گے کچھ بھی پروجیٹ ہوتا تھا پھر ہم لوگ جب نو دو مہینے بیت جاتے تھے تو تھوڑا سا عجیب لگتا تھا کہ ہمیں واپس جانا ہے